अपना गाममे बिहारमे रीति रिवाज जे बड़के सामनेमे लोक मतलब मुँह नहि उघारै हइ बड़के सामने बड़के सामने से मुँह नहि मतलब लगबै हइ जे हल्ला नहि बड़के सामने से लोक लड़ाइ झगड़ा नहि करै हइ बड़के सामने लोक सिर उठाकऽ नहि चले हइ बड़के प्रणाम करै हइ मतलब छोट बड़के जे छोट रहल ओकरा प्रणाम करै हइ बड़ छोट लोक बड़ लोकके बूढ़ सूढ़के जे हमरा आओर से बड़ होतै ओकरा आओरके गार्जिअन जबतक खाना नहि खाइ हइ तबतक कोइ नहि खाइ हइ जब बड़ लोक नहि खाना खाइ हइ छोट लोक नहि तातक नहि खाना खाइ हइ बड़के लोक कपड़ा लत्ता खिचै हइ छोट लोक बड़ लोक खा कऽ छोड़ि दै हइ से छिप्पा बर्तन छोट धुए हइ गन मुँह झाँपि मुँह झाँपिकऽ लोक खाना खाइ हइ मतलब प्रणाम करै हइ बड़ लोकके छोट लोक पूजापाठ कएले बिना नहि खाना लोक खाइ हइ गन